वीह अक्टूबर ॿ हज़ार अठ नव जनवरी उणिवीह सौ अठासी टे अगस्त उणिवीह सौ असी पंज मार्च ॿ हज़ार छह सत फरवरी ॿ हज़ार ॾह